जोंनि चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बेंथलआव मोदोमफ्रु रेस्टुरेन्ट नि बस्थु एबा मम' जानो सानदों आं बे रेस्टुरेन्ट नि संनाय खावनाय माबोरै सङो माबोरै खालामो मा मा मोनो बेनि सोमोन्दै नाथाय आं जेबो मिन्थिया बेनिखायनो आं सानबाय बेखौ मिन्थिनो थाखाय जायजोंनाखि बेखौ अर्डार खालामनो हायो जायजोंनाखि अर्डार खालामनानै आं मोनफैयो बा आं मोनजाफैयो बेनिखायनो आं बे जायगायाव मोनो बेखौहाय हाबनानै जाय मानसिफोरा जाखांनानै थाङो बिसोरनि बिसोरनिफ्राय आइदिया मोन्नो थाखाय बिसोरनि रेटिंस होनाय रिभिउ होनाय नायबाय आं बे रेटिंस रिभिउ होनायाव नुबाय गोबां मानसियानो मोजां होनदों बिखायनो आंबो सानो गुबुन मानसिफ्रा मोजां रेटिंस होनायनि थाखाय आं सानबाय बे रेस्टुरेन्टा मोजां जागोन मोजां जागोन सान्नानै आं थांनानै बे रेस्टुरेन्टाव जायानाखि खामानि मावो बे खामानि मावग्रानाव सोंहैबाय आं बेयाव मा मा बुस्थु मोनो आरो बे बुस्थुफोरनि दामफोरा बेसे बेसे लायो बिखौहाय बे रेसटुरेन्टाव रेसटुरेन्टनि जायनाखि मानसिफोर थायो बिसोरनियाव सोंहैंदों आं बे खोन्थाबाय मा मा मोनो ओमफ्राय बुंबाय आं दे मोजां होमब्लालाय आरो बुंबावबाय आं दायो दंना गैला बुस्थुफ्रा दङ होनबाय होमब्लालाय जाहैनोसै होन्नानै बिसोर थांफाबाय आं आरो जाहैबाय आं आंबो मोजां मोनबाय